आज़ादी खां पोइ जॾहिं सिंधी भाषा व सिंधी छॾे करे हिते आहियां माण्हू तंहिंखां पोइ सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा हुया अॻिमें वॾा हूंदा हा सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ सभु सिंधी सम्झंदा हुआ सिंधी ॿार ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं ॿारनि जे घर में सिंधी हलंदी हुई भाषा हाणे कोइ बि सिंधी घर में न थो ॻाल्हाए न थो ॻाल्हाए त ॿार वेचारा सम्झनि ई न था सिंधी भाषा खे न को ॻाल्हाइनि था हाणे जीअं असां चवंदा आहियूं ॾेॾर खे ॾेॾरु चओ त चवंदो ॾेॾरु ऐं चवंदा आहियूं ॿुधाए हाणे चओ सिंधीअ में चओ ॿुधाए चवंदो ॿुधाए ऐं ॾहीअ खे चवंदो दही ॿिलीअ खे बिली मतिलबु इहे हिंदी शब्द यूस कंदो सिंधी भाषा ॿार ॻाल्हाए ई न थो सघे त हाणे इन करे जे सिंधी भाषा खे असांखे अञा जीवित रखणो आहे त सिंधियुनि जे लाइ सिंधीअ में ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे हिते अचण खां पोइ असां त हुननि जी भाषा सिखी वियासीं हिंदी असांखे सभु प्रॉपर तरीक़े सां अची वई राजस्थानी बि अची वई सभु अची वियूं पर असांजी भाषा केरु न सिखी सघियो त असांजा ही ॿार न सिखी सघिया सिंधी भाषा ऐं बाक़ी इहो ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे कि सिंधी भाषा असांजी टोटल ख़तमु थींदी थी वञे इन करे सिंधी भाषा जो महत्व वधीक हुजणु खपे ऐं सरकार सां निवेदन आहे कि हाणे सिंधी भाषा खे जागृत करण जे लाइ सिंधीअ में ॻाल्हाइणु ज़रूरी कयो वञे ताकि ॿारनि खे सिंधी सबजेक्ट पढ़ाए जे ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाइनि सिंधीअ में कुझु न कुझु कंदा रहनि ताकि ॿारनि खे सिंधी भाषा जो विकास थिए ऐं सिंधी भाषा अॻियां जीवित रहे जीअं हलंदी अचे सिंधी भाषा